जैसे कि रेसीपी रेसीपी जे बहुत लोग के नहि आयल बनाबै लए तऽ हमरा लग आबल अहाँ हमरा बताबु ने हमरा अहाँ सीखा देब हमरा चीज नहि आबै छै बनाबै लए अहाँ बताय दु हमहुँ कहलहुँ फ्री छी आबू हम बैसु बताय दै छी अहाँके आयल जैसे कि हमरा बनाना छै चिली पनीर जे बोलल हमरा नहि आबै छै अहाँ बताय दु तऽ चिली पनीर कैसे बनाना चिली पनीर जैसे चिली को अलग काटके अलग काटू अलगमे राखू फेर पनीर काटिके अलग राखू सारा मसाला रेडी करू सबके अलग राखू टमाटर काटिके अलग राखू फिर ओ सबके टमाटर प्याज एकसाथ दुनूके पीस कऽ पेस्ट बनेलियै फेर चिलीके फ्राइ करियै अलग पनीर के फ्राइ करियै फिर सारा मसालाके एकसाथ ही गरम मसाला सारा किछु दए कऽ एकेबार भुजु अहाँ ओकरा किछु देर भुजैके रहै छै फिर किछु देरके बाद पनीर डालू फिर चिली डालू अहाँ किछु देर भुजते रहु ओकरबाद फिर ओकरामे रस पानि डालि दियौ थोड़ा देर ओकरा दस पन्द्रह बीस मिनट गैसपर ही कम स्लो गैसपर ही छोड़ि दियौ अहाँके ओ रेडी भए जायत जैसे कि आब पूरी बनाना छै या फेर कचौड़ी बनाना छै तऽ कचौड़ी कैसे बनाना तऽ थोड़ा बेसन थोड़ा सा उसमे जमाइन मंगरैला नमक तेल सबकिछु दए कऽ ओकरा मिलाय दियौ कचौड़ीके आटा रेडी कर लए सबकिछु जमाइन मंगरैला सबकिछु दएके सानू ओकरा एकदम आटामे लए कऽ थोड़ा थोड़ा भरु बेलू फिर ओकरा अहाँके छानु छानि कऽ फिर पनीर भी चिली पनीर भी देख लियौ ठीक भेल की नहि तऽ इसीतरह सबकिछु तैयार करल जाइ छै बहुत किछु ऐसन कार्य छै बगलसँ आयल बोलत हमरा अहाँके आबैया ईसब चीज अहाँ हमरा सिखाबु तऽ हम बोल देलहुँ अहाँ आबू हम सिखायब अहाँके बहुत तरहके चीज समोसे बनाबैला हमरा सिखा दियौ जिलेबी भी बनायला सिखा दियौ बहुत ऐसन चीज छै तऽ आयल हम बताय देब समोसा सबसँ जादा कार्य आसान कार्य छै तुरन्त भए जाइत थोड़ा टाइम लागत पर हो जाइत